थाणे ज़िले जो मौसम त सुठो हूंदो आहे सिर्फ गरमीअ में अप्रेल ऐं मई महिने में थोड़ो टैम्परेचर वधीक हूंदो आहे घणी गरमी हूंदी आहे बाक़ी साल जा ॾह महिना त टेम्परेचर ॾाढो सुठो हूंदो आहे छो त थोड़ो ही परे समुंडु बि आहे मुंबईअ में त उनजे करे उन जो टैम्परेचर मोस्टली थधो ही रहंदो आहे ऐं माण्हुनि जे रहण मुताबिक़ रहंदो आहे पर एरिया जे हिसाब सां उते पोपुलेशन जाम रहंदी आहे माण्हू घणई रहंदा आहिनि त उन जे करे उते बिल्डिगूं बि वॾियूं वॾियूं ठहियल आहिनि त एॾी को तकलीफ़ कोन थींदी आहे क्लाइमेट थधो ही हूंदो आहे नोर्मल ही हूंदो आहे